बिहारमे छ मनोरञ्जन कराबऽके लेल यानि मनोरञ्जन पाबऽके लेल जे सबसँ बढ़िआँ पर्व जे मनायल जाइ छै उ पर्व छै होली होलीमे हमरा गाँवके लड़िका सब यानी गाँव घरके टोला मोहल्लाके जे भी लड़िका सब रहै छै ने दोस्त यार ई सब बढ़िआँसँ एक दूसरेके रङ्ग अबीर गोबर माटीसँ खूब सारा मनोरञ्जन करै छियै खूब जी भरिके जी भरिके यानि पकवान सब बनै छै पूरी खीर कचौड़ी मिठाइ पुआ ई सब बनै छै खूब खाइ जाइ छै खूब बढ़िआँसँ खूब मनोरञ्जन मनोरञ्जनके लागतसँ सबसँ बढ़िआँ पर्व अगर बिहारमे मानल जाइ छै तऽ मनोरञ्जन करैके लेल तऽ उ छै होली होलीमे बहुत लोग सब एक दूसरेके घरपर अबै छै रङ्ग अबीर खेलै छै एक दूसरेके आशीर्वाद लै छै अपनासँ बड़ जे लोगसब रहै छै ओकर आशीर्वाद लै छै आशीर्वाद लेके आओर रङ्ग अबीर लगेलक पयर पर अबीर चढ़ेलक गालमे माथामे टीक्का उक्का अबीरसँ रङ्गसँ कयलक ओकरा अलावा फेर हमरा उहोसँ मजा अबै छै खूब मनोरञ्जन अबै छै दिवालीमे दिवाली एसन एगो पर्व छै दिवालीमे एगो अलगे तरहके उत्साहित रहै छै मन एहिमे उत्साहित अइ लेल रहै छै मन की दिवालीमे आदमी अपना एक फटाका फटाकाके महत्व बहुत छै पूजा अर्चना तऽ होइछै से होइ छै घरमे लक्ष्मी जी गणेश जीके तकरा बाद फटाकाके महत्व छै जे उत्साहित कर दै छै आवाज जे उपर रॉकेट के जे छूटै छै रॉकेट लैली बम लैली बढ़िआँ बढ़िआँ फटाका फुलझड़ी सब लाके फुलझड़ी छोड़ली फुलझड़ीसँ यानि पूरा घरके सजेली कचबचिया लाइटसँ एकदम सजाके बढ़िआँसँ लोगसब यानि खूब उत्साहित रहै छै हमरो मन ओइमे खूब लागै छै मन एतना लागै छै की फटाका छोड़ैमे फटाका छोड़के हमसब एक दूसरे लोगके खूब बधाइ भी दै छियै हैप्पी दीपावली बोलल जाइ छै तऽ खूब दिलके शुकून मिलै छै इतना घरमे एक दूसरेके मिठाइ खिलैल जाइ छै आओर फटाकामे यानि खूब यानि फटाकाके आवाज ने दीपावलीके दिन लोग सबके एकदम रहै छै एकदम खूब मन यानि रहलक बढ़िआँसँ कयलक खूब फटाका बहुत सारा उड़ेलक बहुत मनोरञ्जन होइ छै ई जे पर्व जे छै बिहारमे ई सब पर्वमे छठमे भी फटाका जलायल जाइ छै घाटपर जाके खूब उत्साहित रहै छै बच्चा सब गाँव घरके लोग बहुत से एसन लोग सब हय जे गाँवमे ई सब पर्वमे खूब उत्साहसँ भरल रहै छै मनोरञ्जन जकरा कहल जाइ छै ई ईदमे हो जाइ छै जैसेकि ईदके बारेमे तऽ ओतना जानकारी यानि लोग सबके नहि छै लेकिन जहाँ तक हमर दोस्तबा सब हय ईदमे भी बहुत सारा एक दोसरेके गले मिललक ईदी मुबारक बोललक पकवान उकवान खैलक उत्साहित लोकसब बहुत होइ छै